थंय बरें नितळ करीत जाल्यार थंय कमर्श्यल बोटींग चालू करूं शकता जाचे करून आमचे बेरोजगार तरणाटे आमच्या वाठारान जे आसा तांकां लाब मेळट्लो आनी तशेंच सरकार कितें टॅक्स दोर जाल सरकाराकूय फायदो जातलो तितलेंच न्हय पर्यटक येवन आमचो वाटारूय डॅवलप जातलो आनी आमच्या गांवच्या लोकांक बऱ्याक पडटलो आमची बेरोजगारी खूब वाडिल्ल्या कारणान वो एक संदी आमच्या तरणाट्यांक आमच्या वाठारांतल्या भुरग्यांक मेळूं शकता जाचे करून तांचें घर दार चलतलें